अंबिका इलेट्रौनिक भाउ मां तव्हां खे केॾनि ॾींहंनि खां फोन थी कयां तव्हां फोन ई नथा खणो कोई फोन नथो खणे हेॾा रुधलु आहियो छा पंहिंजे कम में की तव्हां खे टाइम ई नाहे भाउ फोन त खणो हिकिड़ी कंहिंखे ज़रूरी कमु हुजे अच्छा हाणे ॿुधो मूंखे न लाइट जा मां नओं घरु वरितो आहे त मूंखे लाइट जा सभु कमु करिणा त आहिनि मां सॼो तव्हां खे हीउ थी ॾियांव कमु तव्हां खाली सुठे नमूने करे ॾींदो तव्हां वठु छा छा आहे तव्हां मूंखे ॿुधायो मुंहिंजो मुंहिंजो घरु हेठि मथे आहे ऐं ए सी बि न लॻाई आहे त ए सी बि तव्हां खे लॻाए ॾियणी आहे हुन जो कनेक्शन बि तव्हां खे ई करे ॾियणो आहे हा त मां तव्हां खे हफ़्ते खां पोइ तव्हां खे ॿुधाईंदीमांव किथे अचिणो आहे अञा घरु फाइनलाइज़्ड न कयो आहे असांजे जीअं ई असांजो पक थी वेंदो त मां तव्हांखे फोन कंदीमांव तव्हां महिरबानी करे फोन खणिजो खाली अर्थींग वग़ैरह अर्थींग वग़ैरह बि सुठे नमूने करे ॾिजो ताकी करेंट वरेंट न हणे बरिसाति जो टाइम आहे कंहिंमहिल कंहिंमहिल लाइट मां करेंट ॿारनि वारो घरु आहे भइया सभु घुमनि था ॿार हेॾे होॾे ठीकु आहे मां तव्हां खे ऐड्रेस लिखायांव थी तव्हां हुन ऐड्रेस ते अची वञिजो ऐं लाइटियूं वाइटियूं तव्हां मूंखे खाली ॿुधाइ छॾो तव्हां वटि कहिड़ी कहिड़ी आहिनि छो त वेराईटी अची वई आहिनि हाणे लाइटनि में जाम तां मूंखे हिकु ॿ वेराईटी ॿुधायो कहिड़ी कहिड़ी आहिनि घरु फाइनलाइज़ थी विया थी वियो आहे लिखा पढ़ी मां करे आहियां हाणे सभु तव्हां मूंखे लाइटूं ॿुधाए छॾियो त मां हाणे ई साम्हूं साम्हूं फाइनल करे वञा तव्हां सिर्फ़ु हफ़्ते खां पोइ अची लॻाए वञिजो ठीकु आहे ठीकु आहे हा रिमोट वारा मूंखे लाइट ऐं फैन रिमोट वारो खपे जीअं रिमोट ते हले मां तव्हां खे ऐड्रेस लिखाए थी वञा तव्हां हफ़्ते खां अॻु हफ़्ते खां पोइ टाइम ते पहुची वञिजो ठीकु आहे भाउ जय झूलेलाल